गावनि आंगो असे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला उन्दै फिरिफोरनोबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोरोंलांनांगोन बेबायदिनो भारतनि सिङाव थानाय जोंनि बर' हारिया उदां आरो गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै जोंहा हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय माखासे हारिमु दङ दोहोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय खन्नाय मोनफ्रोमबो बिथिङानो जोंनि हारिमुनि आयदाफोर बे आयदाफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ माने फोरोङो इयुन जोलैनो होलांनो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो दोहोरोम सिबिनाय जेरै बर'नि गोजामसिन आरो गुदि दोहोरोमखौ बाथौ दोहोरोम होन्नानै मिथिगौ बे दोहोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो न'नि बाथौसालियाव आलारि बाथि सावनाय जगायनाय बे मोनफ्रोमबोनि आयदाफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरनि गोसो मेलेमाव सोनानै होनो नांगोन अब्लासो जोंनि दोहोरोमखौ हमथानो हागोन बिनि अनगायैबो जोंनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोर मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा गाव गाव हारिनि थांना थानायनि माने बिथिंजों लोगोसे बियो हारिमुवावबो लोब्बा गोनां बा बेफोरखौ जोङो इयुन जोलैनो फोरोंलाङो गावनि हारियाव जोनोम मोननाय हिसाबै गावनि हारिया मा बेखौ मिथिनो थाखाय बा बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि उन्दै गथ'फ्रा थारैनो माने बेफोरखौ फालियो गेदेरा जि मावो बेखौनो उन होसोनानै सोलोंलाङो बिनिखायनो जायफोरा नख'रनि गाहाइ बिमा बिफा बिब' बिदा बिसोरो जोंनि हारिमुवारि हुदाफोरखौ गोथारै सिबिलांनो थाखाय गथ'फोरखौ फोरोंलाङो बे हिसाबैनो जोंनि उन्दै जोलैफोरा जोंनि हारिमु हुदाफोरखौ फालिनांगौ होननानै गोसोआव लाखियो आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय दोहोरोम सिबिनायजों लोगोसे खाम दामनाय सिफुं सुनाय ज'था दामनाय सेरजा दामनाय गंगोना दामनाय बैसागु फालिनाय मागो दमासि फालिनाय काति गासा सावनाय बेफोर मोनफ्रोमबो जोंनि दोहोरोमजों लोब्बा गोनां आरो बे दोहोरोमजों लोब्बा गोनां बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय इयुन जोलैफ्रा खोब माने गोसो गुदुं गोसो गुदुं हिसाबै जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ फालिनायाव मानो लेहेम खालामा उन्दैनिफ्रायनो माने गामसा गान्नाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय बेफोरखौ गोबां गथ'फ्रा माने इन्टारेस्टेद आरो बेखौ फालिनो थाखाय बा सोलोंनो थाखाय बयबो मानो गोसो गुदुङै खेराइसालियाव सोलोंहैयो आइजोफ्राबो बागुरुम्बा मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय सत्रालि मोसानाय गराय दाब्रायनाय मोसानाय बेफोर मोनफ्रोमबो आयदाफोरखौ खेराइसालियाव आथिखालाव मानो गोबां माने मोसानायनि असथातफोरा फोरोङो बेफोराव मानो गोसो गुदुं जोंनि इयुन जोलैनि गथ'फ्रा मोसानायखौ गोसो होनानै सोलोंहैयो बिनिफ्राय जों हमनो हायो जे जोंनि हारिमुवारि हुदाफोरखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोसो गुदुं जोंनि हारिमुवारि खान्थिफोरनि सायाव जोंनि हमथानायखौ गुरै खालामनायनि सोमोन्दै आंनि बुंथिया जादों गोदान मुगानि जायफोर लाइमोनफोर नंगौ माखासे खान्थिफोरखौ एसे गोब्राब मोनो थेवबो बेखौ जोङो एंगारनो हायैखौ जोङो एंगारनो नांङा जायफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो जायखौ गारोब्ला जोंनि हारिमुवा थांनानै थानाय नङा जों बेखौ नोजोर होनांगोन बिनिखायनो जोंनि हारिमुवानि हारिमुनि जाय खान्थिफोर बे खान्थिफ्रा गोब्राब होन्नानैथ' जों साननो नाङा गोबां खामानि गोब्राब खामानिखौनो जों मावनो हायो जिहेथु जों जोंनि हारिमुवारि माखासे खान्थिफोरखौ जों बारा गोरा नुहुरा दा बिनिखायनो जोंनि हारिमुवारि जाय खान्थिफोर बेखौ गुरै खालामनांगौ होन्नानै साना थेवबो मुगाजों खाब जानानै जायफोरा माने इयुन जोलैनि थाखाय पसिबोल नङा बेखौ जों एसे गुरै खालामजायो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि जाय आयदानि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन बे हारिमुखौ जोङो सोलाय सोल' खालामालासिनो जोङो नांगौ बायदि बा हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेयो जोंखौ मदद खालामगोन बायदिखौ जोङो गुरै खालामालासिनो बेखौ माने जेरै दङ ओरैनो माने